बै कुइसननि मथे बेयाव बुंदों बेयाव मा हाग्रा हमग्रा ना हमग्राफोरनि मा मा हारि बेयाव ना हमग्राफोरनि हारि होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय जोंनि हारि माहारिफोर जेराव बर' सावथाल उराव बिदिनो फ्राय जों नाखौ हमनो मोजां मोनो मानोना जोङो दैनि खाथियाव थानानै जोङो ना फाननानै न'खर फोथांना लाखियो बेनि थाखायनो जोङो जोंनि बे जोंनि साखाथियाव थानाय जिनाखि हारि बेफोरो नाखौ हमनो मोजां मोनो आरो नाखौ हमो हानजाफोरनि हानजाफोर माने बेवहाय हानजाफ्रा जाहैबाय जोङो बर'खौनो जोङो बुंनो हागोन मोनसे आरो सावथाल आदिबासि आरो रा सावथाल राभा आरो उराव बेफोरो ना हमनायाव जोबोद इन्थारेस्थेट मानोना नाखौ हमो जोङो हानजायैनो हमो जोङो ज' ज' ना हमलायनानै बिदिनो थांना थानानै दङ बेनिखायनो जों हानजायैबाबो जोङो नाखौ जोंनि बे जायगायावहाय नाखौ हमो आरो जोङो बेखौनो माबानानै फाननानै न'खर फोथांना लाखिनायावहाय मदद मोनो मदद मोनो जोङो माने बेवहाय जों खौसेयै जोङो थालायनो मोजां मोनो मानोना जों खौसेयै बेवहाय गोजोनथि हारि माहारिफोरजों गुबुन गुबुन जाथि हारि माहारिफोरजों जोङो खौसे खौसे थानानै जोङो जों समाजखौ गोजोनै लाखियो मानोना बेवहाय गावजोंगाव दाङाबाजि नांलाय खमलाय बादि जायोब्ला जोङो गोजोन गैया जायो बेनिखायनो जोङो खौसे थायो आरो मोजां मोनो बेनिखायनो जोङो बयजों जोङो खौसे जानानै जोङो खौसेयै ना हमो ना हमनानै थायो आरो जों खौसेयै गोरोबलायनानै थायो ना हमनानै ना हमग्रा हारिफ्रा मा मा फोरबो फालियो ना हमग्राफोर फोरबो फालियो माने बेवहाय गुबुन गावबागाव माबायावहाय हारियाव थायो बे फोरबो फालिनाया माने बेवहाय गासैबो फोरबो फालिनाया गोरोबलाया बयनियाबो आलादा आलादा दङ माने सावथाल जेराव सावथालफ्रा मा होनो बिसोरो फुजा फालियो दुरगा फुजा लोक्षि फुजा खालि फुजा बिसोर मानियो आरो बेवहाय बेफोरबो माने उरावफ्राबो बेबायदिनो दङ माखासे बिसोरबो फालियो बिदिनो माने हिन्दु मानसिफ्रा नाथाय बेवहाय माखासे बर'फ्राबो गासैबो फुजा फोरबो फालियो बिसोरबो फुजा फोरबो फालिनो मोजां मोनो मानोना बेवहाय धोरोमजों मोनसे लोब्बा गैयाब्ला मानसिया समाजाव थांना थानो थाखाय गोब्राब मोनो आरो माने मोनसे धोरोमजों लोब्बा थानानै मानसिया गावनि न'खर आरो हारि आरो थांना थानो हानाय जाग्रा लखेल एरियाफ्राव जों बयजोंबो बेबायदिनो गोरोबलायनानै हारि फोरबोफोरखौ जों फालियो बेनिखायनो आं बुंनानै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय